ہلو السلام علیکم کہاں سے بول رہے ہیں آپ مالے گاؤں باربی کیو سے جی جی جی میں آپ کا کسٹمر ہوں وقاص میں نے ابھی آرڈر رسیو کیا جو میں نے کھانے کا دیا تھا اس میں مجھ میں اس میں مجھے جو آرڈر دیا تھا اس میں سے مجھے دو چیزیں مسنگ ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے دینا بھول گئے ہیں یا آپ نے دی تھی اور آپ کے ڈلیوری بوائے نے اس کو مس کیا کہیں کیوں کہ اس سے پہلے تو کبھی میرا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور آپ لوگوں کا میں تو ریگولر کسٹمر ہوں جی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے نا اوکے جی جو چیز مسنگ ہے تو وہ ایک بٹر چکن ہے میں نے آڈر دیا تھا تو یہ ایک مسنگ ہے اور اس کے علاوہ گلاب جامن بولا تھا ڈیزرٹ میں تو یہ بھی مسنگ ہے تو ابھی آپ اس کا کیسے کریں گے آپ مجھے بھیج دیں گے جی جی جی ٹھیک شکریہ لیکن آپ پلیز اس بات کا دھیان رکھیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو شکریہ شکریہ اوکے بائے